हलो आवाज़ आ रही है ऐक्चूअली मुझे ना भरत नगर के आस पास में मतलब रोहित नगर के साइड रहती हूँ वहाँ से इस्कॉन मंदिर जाना था तो आप फ़्री है अभी पाँच बजे तक हाँ ये बावड़िया कला है एक्स्टॉल कॉलेज के बिल्कुल सामने मेरा घर है तो वहाँ से इस्कॉन मंदिर जाने के लिए कितने किलोमीटर हैं अच्छा तो कितना लेंगे आप बारह किलोमीटर का तीन सौ रुपये नहीं नहीं अभी तो भी स्टेशन तक का ही दो सौ लेते हैं मतलब भोपाल स्टेशन तक का और रास्ता वास्ता साफ़ है रोड वोड रोड ठीक है वहाँ की नहीं लेकिन भोपाल में तो मैं नई नई नई हूँ तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं जैसे एक बार मैं भोपाल स्टेशन तक गई थी तो वहाँ तक का तो उन्होंने ढाई सौ रुपये लिया था अब फिर ढाई सौ लगा लो और पाँच बजे तक फ़्री हो ना अरे लगा लो मैम क्या है ढाई सौ रुपये लगा लो आ जाना नहीं नहीं देखा इतना ही रेट चल रहा है इसे थोड़ी कोई ज़्यादा है इतना और चलो दो सौ साठ ले लेना ठीक है आ जाना पाँच बजे तक हाँ ठीक है ठीक है ओके